म्हाजो आवडटो खेळ म्हटल्यार बॅडमिंटन तो म्हाका खूब आवडटा खेळपाक हांव फ सदां तो खेळटा सो हांव ट्राय करतां सदां खेळपाक तितून आमची हॅल्तूय बरी उरता सगळी फूल बॉडी एक्ससायजूय जाता आनी कॉन्सट्रेशनूय अय वाडटा जेन्ना आमी शटलकॉकाक अशें पयता तेन्ना आमचे दोळ्यांचेर हे असो कॉन्सट्रेशनूय आमचें ए वाडटा ह सो सगळ्यांनी बॅडमिंटन हें खेळपाक जाय इट्स गूड फॉर हॅल्त